रेडबूल म्हणजे रेडबूल आयस ती म्हटल्यार थंड च्या चीलच्या पीनट बटर म्हटल्यार शिंगनााण्याचो बटर आनी बनाना केक म्हटल्यार केळेची केक